हमरा लग बेसी अच्छा व्यक्तिगत आमने सामने वाला बैंकिंग जादा अच्छा छै किआकि आमने सामनेसँ मतलब बैंक जाके अपन पैसा निकाल सकैत छियै आओर आमने सामने से केकरो पैसा मतलब भेजना हो तऽ भेज सकैत छियै आओर एकरामे कोइ दिक्कत भी नहि आबैत छै मतलब केकरो पर पैसा भेजना हो तऽ जाए के दे दए छियै आओर ओ मतलब बैंकमे बैंकके कर्मचारी ओकरा भेज अगले इंसानके भेज दै छै जकरासँ ओकरा पास पैसा आरामसँ पहुँच जाइत छै आओर इन्टरनेटमे हम इन्टरनेट ओतना अच्छा हमरा हमर खयालसँ नहि छै किआकि किछु इन्टरनेट प्रॉब्लमके कारण केकरो कही भेजै बला पैसा कही आओर कभी कभी चला जाइत छै आओर जेकरासँ सामने वालेके बहुत ही होइत छै बहुत प्रॉब्लमके समस्या बहुत प्रॉब्लम होए लगैत छै जेकरासँ ओकरा मतलब कइ तरीकेके दिक्कत भी आबैत छै आओर आमने सामनेके अगर पैसा भेजल जाए तऽ ओकरा से जिस व्यक्तिके पैसा भेजल जा रहल छै ओकरे ही ओकरे ही एकाउंटमे पैसा जाइत छै आओर अगर हम व्यक्तिगत एकाउंटसँ पैसा निकालना छै तऽ हम आरामसँ निकाल सकैत छिऐ बिना किसी टैक्सके करल बिना या किसी भी किसी भी चीजके टैक्स भरल बिना